میں نے دوسرا پروڈکٹ جو خریدا وہ وارپل کے اسٹور سے خریدا اور وہ میرا فریج لی تھی انہوں نے بولا تھا کہ یہ مائنس ٹونٹی تک کولنگ کرتی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ مائنس ٹونٹی نہیں فور ڈگری تک ہی کرتی ہے باقی فریج بہت کافی اچھی بھاری ہے اور اتنی بھی بری نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ مائنس ٹونٹی نہیں کر رہی ہے باقی ویسے ٹھیک ہے ایک دم سے برف جما رہی ہے سب کچھ ٹھیک کر رہی ہے فریجر میں سامان رکھتے ہیں تو وہ کافی جلدی جم جاتا ہے لیکن ٹیمپریچر کا جو معاملہ یعنی مائنس ٹونٹی کا وعدہ کیا تھا کمپنی کی طرف سے وہ نہیں ملا ہے